मैं बहुत सालों से योगा कर रहा हूँ और किसी भी प्रकार का योगा करने मुझे बहुत आनंद आता है जब भी कोई नया व्यक्ति मिलता है उसके स्वास्थ्य को संबंधित कोई समस्या होती हैं तो मैं सबसे पहले उसको बताता हूँ कि योग की क्या क्या फायदे होते हैं योग करने से आपका मनोबल वृद्धि बुद्धि सब कुछ बढ़ती है मैं डेली योगा करता हूँ जिससे मेरे को बहुत सारी चीज़ों में क्लेरिटी रहती है शरीर स्वस्थ रहता है पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है हर काम में एक्टिव रहते हैं और हाथ पैर अच्छे रहते हैं जो कि मैं सलाह देता हूँ सभी को मेरे दोस्तों को उनको सारी नए नए प्रकार के योग अभ्यास सिखाता हूँ जब भी कुछ कभी लगता है तो मैं उनको अपने साथ बिठा के ये सारी चीज़ें करवाता हूँ योग ध्यान एक बहुत अच्छी चीज है जो कि हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए